जी हाँ घूमने के लिए मेरी पसंदीदा जगह हैं पहला रणथंबोर सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर दूसरा खोले के हनुमान जी जयपुर तीसरा नीलकंठ का महादेव मंदिर ऋषिकेश हरिद्वार लेकिन इनमें जो मेरे सबसे पसंदीदा जगह है वह है रणथंबोर सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वहाँ पर हम जाते हैं तो देखते वहाँ का वातावरण एकदम शांत है वह रणथंबोर अभ्यारण के बीच में मंदिर बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर हम वहाँ पर जाते हैं तो जो रणथंबोर अभ्यारण है उसी में होकर जाना पड़ता है तो मैं बहुत सारे वन्य जीव देखने को मिलते हैं जैसे कि शेर हुए भालू हुए हिरण हुई तो हमें उन्हें देखने का मौका भी मिलता है वहाँ पर जाते हैं तो नीचे साधनों को रखने के लिए व्यवस्था बनी हुई है ऊपर चढ़ते हैं एक दो किलो एक डेढ़ किलो मीटर चलते हैं तो वहाँ पर मंदिर पर पहुँचते हैं देखते हैं वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर बने हुए हैं और उसके चारों तरफ उसका वातावरण एकदम बिल्कुल शांत है और घाटियाँ ही घटियाँ हैं उन घाटियों में बीच में पानी भरा हुआ है और देखते हैं कि चारों तरफ घने जंगल हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ खड़े हुए हैं चारों तरफ एकदम से शांत वातावरण रहता है हरियाली रहती है वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है